रियासी च बड़ी इंडस्ट्रीज़ होर इकोनॉमिक चीज़ां हैन जियां एग्रीकल्चर होइया एग्रीकल्चर दे रीलेटेड की बड़े इत्थें फार्म बगैरा हैन होर मैन्यूफैक्चरिंग होर सर्विस सैंटर बी हैन होर इत्थें टूरीजम गित्तै बी स्हेई स्पॉट हैन जियां इत्थें बारादरी होइया इत्थै रॉफ्टिंग बगैरा होंदी रौंह्दी होर लिथियम माइन 'बगैरा जेह्दे कन्नै बड़े बेरोज़गार लोग हे उनेंगी रोज़गार मिले दा जदूं कोला इत्थै लिथियम निकले दा हाइड्रोप्रोडक्शन बी साढ़े इत्थै सलाल डैम इत्थै बने दा डिस्ट्रिक्ट बिच उत्थें बी बड़े लोकें ई बड़ी इंप्लॉयमेंट मिली दी जदूं कोला ओह् उत्थें हाइड्रोप्रोडक्शन स्टार्ट होए दा होर लिथियम दा जदूं दा कम्म लग्गे दा उत्थै बी लोकें बड़ी बड़ा इंप्लॉयमेंट होना ओह् जदूं कम्म होगा तां होर टुरीजम स्पॉट बी बड़े होइये इत्थै वैष्णो देवी होइया जित्थेै कम्म चला दा उंदा होर इंडस्ट्री बगैरा ओह् बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बी हैन ते बाकी रियासी बिच बड़े सोर्स डेधङईणआ़बी हैन जेह्दे कन्नै होर लिथियम बगैरा